ड्राइवर नीक जेकाँ हमरा सभकेँ सड़कके बायाँ तरफ से चलाबैत अपन सहरसा तक पहुँचाबैए ओतऽ सँ फेर आबय छी एतय घर तक पहुँचाबयए कतहुँ कोनो तरहकेँ दिक्कत नहि होइए